ہیلو کیا آپ سویگی کسٹمر کیئر سے بات کر رہے ہیں جی میں نے ابھی لنچ کا آڈر دیا تھا جس میں چکن قورمہ تھا چکن کباب تھا چکن بریانی تھی آپ کا ڈلیوری بوائے ابھی تک پہنچا نہیں ہے ہمیں جانا تھا ابھی کہیں ارجینٹ کہیں گھومنے

کتنی دیر میں ڈلیوری بوائے آئے گا بتا دیجیے اور کھانا ایسا بھیجیے پیک کر کے جو ٹھنڈا نہ ہو جلدی گرم ہی رہے کھانا میں کھانے میں مزہ آئے